हमारे यहाँ पाँच बीघा ज़मीन है और हम उसमें कई प्रकार की सब्ज़ियां वग गेहूं वगैरह बोते हैं और उसमें जैविक खाद डालते हैं कीटनाशक ना लगे उसमें इल्लियाँ ना लगें इसलिए अच्छी खाद डालते हैं ख़राब खाद नहीं डालते हैं और उसमें पत्तों की छँटाई करते हैं हम लोग और उससे पन्नी से पेक करते हैं और अच्छे से देख भाल करते हैं और उसे अच्छा पानी देते हैं ताकि वह अच्छे से बड़े हो सके और हम कीट ना कीट ना लगे इसलिए अच्छी खाद डालते हैं उसमें अच्छी दवाई छींटते हें और अभी हमने आम का पेड़ लगाया है उसमें भी अच्छे से उसकी भी अच्छी देख भाल कर रहे हैं और उसमें अच्छे से पानी दे रहे हैं उसमें पेड़ भी अच्छा बड़ा होने लगा है और म हम लोग गेहूं बोते हैं तो गेहूं में भी अच्छी दवाई डालते हैं ताकि इल्लियाँ ना लगें और कई प्रकार की सब्ज़ियाँ भी बोते हैं हमारे खेत में और जैविक खाद डालते हैं ताकि सब्ज़ियाँ भी ख़राब ना हों और गेहूं भी ख़राब ना हो ओर अच्छे अच्छे सब्ज़ियाँ हम खा सकें ताज़ी सब्ज़ियाँ खा सकें हम लोग और हम कई प्रकार के फल फल उल लगा रखे हैं हमने खेतों में अच्छे फल लगा रखे हैं आम का पेड़ है अनार का पेड़ है ये सब लगा रखा है हमने ताकि हम भी खा सकें और दूसरों को भी खिला सकें और अच्छे से पानी देते हैं और अच्छी जेविक खाद डालते हैं